गाने जो प्रदर्शन करण वक्त स्टेज ते चढ़ण खां पहिरीं मां पहिरीं स्टेज खे हथ जोड़े नमस्कारु करे पेरे पई हिन स्टेज ते चढ़दो आहियां प्रभूअ जो नालो मुसां गॾु हूंदो आहे प्रभूअ जो ध्यानु मुसां गॾ हूंदो आहे सरस्वती मुंहिंजे कंठ में विराजमान हूंदी आहे पोइ मूंखे चिंता कहिड़ी पोइ मां जॾहिं वेंदो आहियां त तारियुनि जी गूंज चालू थी वेंदी आहे मुंहिंजे चेहरे खे ॾिसण सां ई त हीअ कलाकार अची वियो आहे मां न रॉक स्टार आहियां न मां गवैयो आहियां न को पंहिंजी का बि मूंखे कोन्ह करिणी मां ख़ाली सिंपल हिक सिंपुल राॻींदड़ हिकिड़ो स्टेज ते नंढो कलाकारु आहियां उनखां वधीक मुंहिंजी का हैसियतु कोन्हे पर जीअं मूं ॾिठो आहे त सभु वेहंदा आहिनि चङी तरह ॻाईंदा आहिनि घणेई असां प्रोग्राम ॾिठा पुराणा सांई मास्टर चंद्र जा बि गाना मूं घणेई ॿुधा मास्टर चंद्र जो मूं त दर्शन कोन्ह करे सघियुसि पर ॿुधण में ईअं ईंदो आहे त स्टेज ते जॾहिं वेहंदा हुआ तॾहिं एतिरो त ॻाईंदा एतिरो मस्तु थी वेंदा हुआ ऐं हिकिड़ो पासे में पंहिंजे नंढड़ी मटकी रखंदा हुआ जंहिंमें खीर पियो हूंदो हो हूअ थदो थदो खीर राति जो ॿी बजे बि कटोरीअ सां भरे पीअंदा हुआ ढुक वरी पिया ॻाईंदा हुआ ईअं ताल ते लॻा पिया हूंदा हुआ उन्हनि जो नसूं गले जूं ॾिसण पई ईंदियूं फुलजी वेंदियूं हुइयूं पर तॾहिं बि ॿुधण वारनि खे नाराज़ु न करे हू निंढ बुख ऐं इनजी चिंता न करे पिया हलाईंदा हुआ मां बि ॻायण खां पहिरीं गरम पाणी पी ऐं चङी तरह स्टेज ते ईंदो आहियां वधीक थदो खट खट्टो ऐं मसालेदार खादो वादो मां खाईंदो ई कोन्ह आहियां उन ॾींहुुं ख़ाली फल फ़्रूट ऐं जूस ते मां हलंदो आहियां सॼो ॾींहुुं शाम जो प्रोग्राम जॾहिं बि करिणो हूंदो आहे तॾी चङी तरह हुन प्रोग्राम में ई लॻी वेंदो आहियां ऐं पोइ प्रभुअ जी मस्ती ऐं ॿुधदड़नि वारनि जी हस्ती जेका हूंदी आहे सा मुसां गॾ हूंदी आहे बाक़ी मां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे चङी तरह हलंदो रहंदो आहियां